मां पियुष वाधवानी पंद्रहं ॾींहं अघु वन प्लस मोबाइल वरितो हुओ जंहिंजी सुठी ॻाल्हि आहे हुन जी स्क्रीन जाम फास्ट आहे ऐं कैमरा हुन जी जाम सुठी आहे जंहिंजी जाम सुठा सुठा फोटोज़ ईंदा आहिनि ऐं हिन बेट्री बैकअप बि जाम सुठो आहे कलाक में चार्जिंग थी वेंदी आहे ऐं सॼो ॾींहुं चार्जिंग हलंदी आहे हिन में गेम खेॾण सां कोई तकलीफ़ न थींदी आहे सुठे रैम जे करे सुठी गेम हलंदी आहे